हमारे यहाँ जोधपुर में कई मनोरंजन की गतिविधियाँ की जाती है जैसे स्कूलों में खेल खेलाए जाते हैं और कई प्रकार के पार्क भी बनाए गए हैं जो कई प्रकार के मनोरंजन के लिए कई यहाँ पे मेला भी लगता है तो दस दिन के मेले में बच्चे सभी बच्चे जाते हैं मौज भी करते हैं और खाने पीने के लिए भी सुविधा की जाती है और झूले भी लगाए जाते है कई प्रकार के मनोरंजन आदि किए जाते हैं जैसे जोधपुर में यहाँ वो घूमने के लिए कई जगह हैं मंडोर हैं पगली पार्क है माचिया पार्क है आदि पारक भी बनाए जा रहें बच्चों के लिए मनोरंजन की की जाती है वैसे स्कूलों में बच्चों के लिए छोटे मोटे गेम और खेलाए जाते हैं जैसे कुछ चेयर चेयर चेयर सॉन्ग वाले भी खेल सकते हैं कई प्रकार के खेल खेलाए मनोरंजन के लिए करवाई जाती है गतिविधियाँ करवाई जाती है